सच ॿुधायव त मूंखे त रोटी ठाहिण वणंदो ई कोन्हे पर छा कजे सिखिणो त पवंदो ई ठाहिणो बि पवंदो त मूंखे ध्यानु आहे मां चौथे पंजे में हुअसी त मां चांहि ठाहिण सिखी ऐं फुल्को पचाइण रुगो वेलण सिखियो तव्हां ॿुधंदा त हैरानु थी वेंदा मां ओॾीमहिल त जीअं शौंक़ु शौंक़ु में की मां फुल्को वेलींदसि मां फुल्को वेलींदसि ऐं फुल्को वेलण में आहे छा ईअं लॻंदो हो की मम्मीअ खे छा ॿ मिंट बि न लॻनि था मिंट में त फुल्को पचे मां थी वेले फुल्को मम्मी मां फुल्को वेले ॾींदीसाव त चाणी खई अटो करे ऐं जीअं वेलण शुरू कयो त थियो छा उहो सिदो ई सिदो सिदो ई सिदो थींदो वञे ऐं मम्मी मुंहिंजे डैडीअ खे सॾु कई त ॾिसो तव्हांजी धीअ छाती करे ॿई खिलण लॻा मां चयो वरी छा आहे मां काई ॻाल्हि कोन्हे इनखे मां गिलास खणी गोल करे छॾींदसि त वरी खिलनि पई पूरी थोरी ठाहिणी आहे फुल्को ठाहिणो आहे वरी मां हूअ वरी गोल वापिसि करे वरी वेलण शुरू कयो त किथा थुलो किथा सनो किथा थुलो किथा सनो ऐं हूअ ईअं लॻे अगरि मां हिंदुस्तान पाकिस्तान जो नक्शो ठाहे छॾियो आहे पर ॾाढी मुश्कल सां वञी करे चोरस उहो अटो उहो फुल्को थियो त ईअं लॻो मां ॾाढो वॾो कमु कयो आहे अॼु बि यादि ईंदी आहे त एॾी खिल ईंदी आहे की उहो फुल्को वेलण में मूंखे केॾी महिनत लॻी घणा भेरा मां उनखे गोल गोल वापिसि करे मम्मीअ चाणी ठाहे ॾिनी तॾहिं वञी उहो मां फुल्को जेको आहे उअ वेलियो पचाइण जी त ॻाल्हि ई ॾाढी परे आहे त कोई बि नओ कमु ॾिसण में त ईअं लॻंदो आहे की मिंट जो कमु आहे पर जॾहिं मां हूअ ठाहियो त चङो ई वक्तु लॻी वियो